आंथ' टिभि आरो निउस दिबेटफोरखौलाय नुनायालाय नुयो नुनाया बिदिनो माब्लाबा समाव जोङो गावजों गावनो नांलायलायनाय बेफोर माबाफोरखौलाय जोंलाय नुयो नुनायालाय बिनिफ्राय आं मुंफोरखौलाय आङो मिनथिला गोसोआवबो गैला बिनिखायनो आङो बुंनो हानाय नंला जेनेबा नुनायालाय नुयो बिदिनो गावजों गावनो नांलायनाय गावजों गावनो बुंलायनाय बायदि बायदि गोबां माबाखौ जों टिभि एबा निउसफोराव नुनो मोनो नुनानै जो आङो सानो जेनेबा बेफोरबायदि गावजों गावनो नांलाय खमलाय बा नांलायनाय मानाय बिफोरनि थाखाय आं सानो साननानै जेनेबा माबायदि जागोन जोंनि जोंनि हारि एबा जोंनि गासै मानसिफोरखौनो साननानै जेनेबा आङो बेबायदि दावराव दावसि जालायलायोबोला माबोरै जालांगोन बिदिनो जोंनि बर' गासै खौबो साननानै